हॅलो स्विनबेक्स हालो हय हय म्हाका न्हू आतां आमचें न्हू हय तें लगीन आसा कजनाचें ताच्या खातीर म्हाका कॉल दिवपाचें न्ही फुट्सां खातीर आतां एकलो धा किलो तो केक जाय आसलो रेड वेलवेट फ्लेवर आहा तुमचे कडेन आ ओके सो तेजी प्रायसींग बीन कशी धा किलो विट आ ओके ओके हय मात्शें एक्स्ट्रा मारता व्हडून किदें डिस्कावंट बीन हय स्विट्स बीन जाय आमकां म्हणजे म्हाका ते एक आसले बिबिंका जाय आसलें म्हाका तुमी करता बिबिंका बीन आं आं एक कप किद सुद्दां जाय आसली सुमार एक पंचवीस तरी कसले देव रंग तुमचो कोडे आनी बेस्ट सेलींग कितें तुमचो होचो फक्कय बॅस्ट सेलींग चॉकलेट आनी तेजेर वयर आयसींग कसली हय आं ओके ओके एक ऑर्डर हाडटा म्हाजी आ ओके ओके घेता एक ऑर्डर घेता एक न्हू धा किलोचो रेड वेलवेट केक तुमी तेजे कितले डियर येतले म्हाका म्हाका एक नू चार आनी तीन चलता हय हय आनी न्हू म्हाका एक स्पेसिफीक डिजायन जाय आसललो म्हणजे ते पॅकिचेर बीन होय होय ओके ओके कस्टमायज बीन कांय तुमचे अशें फिक्स बीन किदें आसा तुमचें फिक्स बीन आहा किदें म्हणजे डिजायन काय आमी कस्टमायज करून वचोंक शकता ओके ओके ओके हांव तुमकां एक फोटोज धाडटा आनी तशें म्हाका तुमी करा तीन ते चार करात आं टियर्स तेजे धा किलो ओके धा किलोचो एक वो केक जालो मागीर पंचवीस सुमार एक कपकेक जाय आहले बॅस्ट सॅलिंग हे दी आतां कपकेकाचे आनी बिबिंका बिबिंका नू म्हाका पिसीस जाय आल्हेले बारीक बारीक म्हणजे चड नाका बारीक पिसीस जाय आसलेले बारीक एक तिसेक सुमार जाय आसलेले हय आनी कितले येतले बील बीन आं ओके आ ओके किदें एडवान्स बीन तें करपाचें आ बरें ओके ओके बरें हय न्हू म्हाका परवा मेरेन जाय आसलो होय आमी पीकआप करता ओके बरें थँक्यू